ہیلو وعلیکم السّلام جی بالکل ہم رحمت اسٹیشنری شاپ کے وہاں سے بات کر رہے ہیں کس کمپنی کی آپ کو پن کی ضرورت ہے اور کس ٹائپ کی پن لائک جل بال ڈاٹ بال پن میم ہمارے وہاں پنس کافی طریقے کے اویلیبل ہیں آپ شاپ پہ آ جائیے آپ بالکل بھی جو آپ کو بہتر لگے وہ آپ لے لیجیے میم ہمارے پاس ہے اِس ٹائم وائٹ کلر کو چھوڑ کے باقی سارے کلر کے چارٹ پیپرس ہوں گے کیونکہ وائٹ کلر کی اِس ٹائم اِس بار شارٹج چل رہی ہے ہمارے شاپ پہ آپ کی ڈمانڈ پہ ہفتہ بھر لگ جائے گا ہم کو منگانے میں کیونکہ ابھی مِل نہیں رہے ہیں پورے وائٹ چارٹ میم ہمارے وہاں سب سے فیکس موڈیول کے ہی ملتے ہیں اِسی لیے ابھی ہمارے وہاں شارٹج چل رہی ہے ہمارے کے یہاں سے ہمارے پاس میں پنس ہیں کروس کا مارکرس ہیں ہمارے پاس میں اہیڈہیں اور ہمارے پاس میں فاؤنٹن پن ہمارے پاس تو سارے کلر ہیں اپروکس اپروکس لائک تھری ٹوئنٹی سکس کا بنڈل ہے فورٹی ایٹ کلر سب شیڈ کا بنڈل ہے اور میم ہمارے پاس میں الکوحل مارکرس بھی ہیں جوکہ ابھی کافی ٹرنڈ میں ہیں اور ہمارے پاس کافی ورائیٹیز ہیں آپ کو ٹیپس بھی مِل جائیں گے موشی ٹیپ ہمارے پاس نہیں ہوں گی ابھی لیکن منگا لیں گے ہم آپ کی ڈمانڈ پہ وہ آپ کو اگلے تین دِن میں مِل جائیں گے اور میم ہمارے وہاں ساری ایسی چیزیں جو ہیں منیمم کاسٹ پہ آپ کو مِل جائیں گی کیونکہ ہمارا ہول سیل کا رہتا ہے ہمارے وہاں اسپائرل نوٹ بکس آپ کو فائیو کے سیٹ میں ملیں گے اگر آپ فائیو اسپائرل نوٹ بک لیتے ہو تو آپ کو بہت کم کاسٹ میں مِل جائیں گی اُس میں ہوں گے فائیو ہنڈریڈ سے تھاؤزنڈ پیجز کے بیچ میں نوٹ بکس اُن کی کوالٹی بہت بہتر ہوگی ٹھیک ہے میم تھینک یو سو مچ اللہ حافظ